जनवरीमे हमरासभके तिलासन्क्रान्ति होइए जकरा बाहरमे कहि रहल छिए से लोहड़ी पाबनि अपनासभ दिस मैथिलमे कहैए तिलासन्क्रान्ति तिलासन्क्रान्तिमे जे हमसभ जे छै चारि दिन पाँच दिन पहिने मुरही खरिदकऽ अनलहुँ गुड़ अनलहुँ पाकिकऽ लाइ बनेलहुँ तिल कीनिकऽ अनलहुँ तिलबा बनेलहुँ तहनसे चूड़ा कीनिकऽ अनलहुँ गुड़ कीनिकऽ अनलहुँ चूड़ा भुजिके फेर चुड़लौड़ बनेलहुँ ई तीनू चीज तैआर कऽ लेलहुँ तैयार कऽ कऽ राखि लेलहुँ पाबनिदिना हमसभ नीपापोती कऽ कऽ चारि बजे भोरे पाँच बजे भोरे नहासोनाकऽ पूजापाठ से सबचीज कऽ कऽ जकरा भगवान देने छथिन कम्मल उसरगै छथि सोइटर उसरगै छथि जे उसरगथि सबचीज कऽ कऽ तकर बादमे हमसभ खाना बनबैलए गेलहुँ खाना बनबैलए गेलहुँ अरवा चावल अनलहुँ कुरथीके दालि अनलहुँ या मूँगके दालि अनलहुँ तकर बादमे खिचड़ी बनेलहुँ खिचड़ी बनाकऽ ब्राह्मणके नोतलहुँ तरुआ तरलहुँ खिचड़ी तरुआ दही पापड़ अचार हमसभ ब्राह्मणके खुएलहुँ धिआपुताके खुएलहुँ तकर बादमे हमसभ अपने खएलहुँ एना कऽ कऽ हमसभ लोड़ी पाबनि यानि तिलासन्क्रान्ति हमसभ ई मनेलहुँ ओकरबाद आबि गेल होली होलीमे हमसभ फेर मैदा अनलहुँ सुज्जी अनलहुँ दूध अनलहुँ केरा अनलहुँ दूध केरा मैदा सुज्जीके मिलाकऽ मलपु बनेलहुँ मलपु बनाकऽ अरवा चावलके दूधमे अगबे दूधमे खीर बनेलहुँ खीर बनाकऽ ब्राह्मणके नोतलहुँ खीर पूड़ी सब्जी बनेलहुँ फेर सब्जी बनाकऽ ब्राह्मणोके खुएलहुँ अपनो फेर खएलहुँ ई भेल हमरासभके होली पाबनि तखन आबि गेल अहाँसभके चौदह अप्रीलके जूड़शीतल पाबनि जूड़शीतल पाबनिमे हमसभ मूँगके दालिकऽ सिधेलहुँ आँटा अनलहुँ दलिपूड़ी बनेलहुँ फेर हमसभ ब्राह्मणके नोतलहुँ बड़ी बनेलहुँ बेसनके भात बनेलहुँ पाबनि हमरासभके जूड़शीतल जे होइए से फेर ब्राह्मणके नोतलहुँ फेर भात बड़ी पापड़ अचार दही चिन्नी दलिपूड़ी कचौड़ी ब्राह्मणके खुएलहुँ अपनोसभ खएलहुँ धिआपुतासभ खेलक ई भऽ गेल अहाँके जूड़शीतल पाबनि तहन आबू चौरचन पाबनिमे चौरचन पाबनिमे हमसभ पाँच दिन पहिनहिसँ बेधासा रहै छी गहूम धोलहुँ कुटलहुँ चाउर धोलहुँ कुटलहुँ धोइकऽ पिसाकऽ मशीनेमे पिसेलहुँ कतेक लोक हाथोमे पिसैए पाबनिसँ पाबनिदिना खीर बनेलहुँ अगबे दूधमे तकर बादमे सुज्जी अनलहुँ मैदा अनलहुँ पिरुकिआ बनेलहुँ खिचड़ी बनेलहुँ तहनसे अनरसो बनै छै चन्द्रकलो बनै छै चन्द्रकलामे मैदाके सानिकऽ खोआके बनाकऽ ओकरा मैदामे चन्द्रकलाजकाँ दुइ टा रो सोहारीके बनाकऽ ओहिमे बीचमे खोआ दऽ कऽ चन्द्रकला बनेलहुँ चिन्नीके चाशनी बनेलहुँ ओहि चाशनीमे डुबा डुबा डुबा डुबा रखलहुँ चन्द्रकलासबके फेर साँझमे ब्राह्मणके नोतलहुँ फेर ब्राह्मणके खीर चन्द्रकला दलिपूड़ी टिकरी पिरुकिआ ईसब बनाकऽ खुएलहुँ तखन आबि गेल अहाँके पिट्ठेपरमे दुर्गापूजा दसो दिन दुर्गापूजामे हमरासभके निराधार उपास रहैए हमसभ ओहिमे ब्राह्मण नहि खुआबै छी लास्टमे दशमी दिन खुआबै छै लोक लेकिन दसो दिन कुमारिके खुआबै छी सेवइ खीर बनाकऽ हलुआ बनाकऽ मखानके खीर बनाकऽ पूड़ी बनाकऽ ई खुएलहुँ हमसभ दसो दिन कुमारिके अष्टमी दिन ज्यादा कुमारि खुआकऽ ओकरा कपड़ा पहिराकऽ विदा कएलहुँ तहन आबि गेल अहाँके हमरा अहाँके दीपावली दीपावलीदिना फेर हमसभ ब्राह्मण खुआबै छी ओहिदिन इच्छा अइ तऽ चूड़ा दही खुआउ नहि इच्छा अइ तऽ खीर पूड़ी तरकारी बनेलहुँ एगो बड़का पाबनि दीपावली तऽ देशेभरिमे होइ छै लेकिन ब्राह्मण खुआबैके मैथिलेमे बेसी छै दोसर जगह ई नहि छै तऽ हमसभ खुएलहुँ तहन आबि गेल पीठेपरमे छठि छठि आबि गेल छठिमे हमरासभके एतेक नियम निष्ठा रहै छै जाहिदिन घर भैआदूज पाबनि कहै छिए ओहि पाबनिदिन हमसभ नहा खाकऽ एगदम पवित्र भऽ जाइ छी ओहिदिनसँ हमसभ लहसुन पिआज माँछ मौससबटा त्याग त्याग कऽ कऽ ओहिदिनसँ आओर सात दिन हमसभ त्याग करै छी तहन ओहिदिन हमसभ जहन पाबनि जाहि दिन अबैए एकदिन खरना होइए दोसर दिन परना होइए तेसर दिन सरना होइए यानि हम अहाँ खा पीकऽ तरिकऽ बैसल रहै छी रौदमे हम ओहोदिना हमसभ मैदा सुज्जी ठकुआ आँटाके गहूमके हाथमे कुटिकऽ सुखाकऽ हाथेमे हमसभ पिसै छी जहन मशीनमे नहि जाइ छी हाथेमे पीसिकऽ निकनाथ मिक्सीके जार रखने रहै छी मिक्सिओमे पीसि लै छी कनिए आटा ठकुआ बनाकऽ हुनका दिनकर दीनानाथके ठकुआ दै छिए टिकरी दै छिए पिरुकिआ दै छिए हमसभ एहि तरहसँ मैथिलमे हमसभ मैथिलोके एहिना कऽ कऽ हमसभ पाबनि करै छी